जोंनि माबायाना दैयावहाय ना गुरनाय खांख्राय हमनाय बेफोरखौहाय जोङो गुदनो माबाजों जेखायजों गुदनोलाथ' जोङो खांख्राय मोनो ना नाथुर मोनो ना बोथिया मोनो नास्राय गासिबो ना फोरखौहाय जों मोनो आरो ना मोजां मोजां मोनो जों बेफोरखौहाय संनानैहाय जायो बेफोरखौनो जोङो न'खरावहाय बाहायो आरोबाव दा जोंङो नाखौ गुरनो थांङोब्ला जोङो नाखौ मोननो फैया माबोरै होननानै बुङोला कारेन स'ख होनानै कारेन स'ख होनानैनो नाखौ फोजोबबाय नायाखौनो जोङो मोना गुदनोब्लाबो बे कारेन स'ख होयोलाथ' नाया गासिनबो थैजोबखायो नाथुरनिफ्राय लानानै कारेन स'ख होयोला थैजोबखायो आरो आरो गुदुं सिङाव थानाय बे ना बिदै बेफोरबो थैयो ओंखायनो कारेन स'ख होनाय फोरखौहाय बन्द खालामोला मोजां जागौ नामा जोङो बेफोरबायदि सानो जोङो जेखायजोंहाय गुदनानैहाय मोनजागौ बायदिलाबो जोङो मोनजाया आखायनो जोङो जेखायजों गुरनानै जानो थाखाय जोङो कारेन स'ख होनायखौ बन्द खालामला मोजां जागौ होननानै जों सानो आरो ओंखायनो दा जोङो कारेन स'ख होनायजोंनो नाफ्रा बन्द जाजोब्बाय ना खखा सायो ना खखायावबो नाङा आरो माहोनो फासि सायो फासियावबो नाफ्रा नाङा कारेन स'ख होबाय नालाय बेजोंनो नाया थैजोबलांबाय आरो कारेन स'ख होआलाथ' जों खखायावबो ना सानानै मोनो कारेन स'ख होनानैबो जोङो मोनो आरो जेजों सारनानैबो जों नाखौ मोनो आरो दा बेबादि स'ख होबाय थायोब्ला जोंङो नाखौ खखा सानानैबो मोनजाया फासि सानानैबो जों मोनजाया आरो जेजों सारनानैबो जों नाखौ मोनजाया आरो जिखायजों गुरनानैबो जों नाखौ मोना आरो साम' खांख्राय गासिमबो मरा जाजोमो थैजोमो जों मोनजानोनो फैया बेनिखायनो स'ख होनायखौहाय बन्द खालामला मोजां होआलानो मोजां जागौ स'ख होग्राफ्राबो फासि सानानैहाय जादो आरो जेजों सारनानै जादो फासि होग्राफ्राबो कारेन स'ख होग्राफ्राबो दा जोंङो बेबायदि कारेन स'ख होयोला दैनिनाफ्रा गासिमबो नस्थ जाजोमो गोमा लांजोमो बेनिखायनो जोङो खावलायो कारेन स'ख होनायखौ बन्द खालाम होनो नाङा कारेन स'ख होग्राफ्रा जोंङो जेन' गुरनानैहाय फासि सानानैहाय जेजों सारनानै खखा सानानै मोनजानाय बायदि बिनिखायनो जोङो नाफोरखौहाय मोनजानो फैले गुरनोलाआथ' जोङो नाफोरखौ मोजां मोजां मोनो संनानैबो जानो गुरनाय नाफ्रा गोथाव मैथा ओंख्रिफोरजों थारुन ओंख्रिफोरजों जोंङो बेफोरजों जानो हायो गुरनानैहायनो बिनिखायनो जोङो गुरनानै जानो हानाय हायनि कारेन स'ख होनायखौ बन्द खालामदो जेन'ब्ला कारेन स'ख होआलानो जोंङो नाखौहाय गुरनानै मोनजायो आरो